हैलो जनाब कारपेंटर साहब बोल्लै दे एह् जनाब थुआड़े कोला सर पैह्ले बी इक थुआड़ी दकानार आए दा अ'ऊं ते ओह् में डाइनिंग टेबल दिक्खेआ हा उत्थै बड़े शैल शैल बने दे थुआड़ी दकाना च पैह्ले बी समान समून लैंदा रौह्न्नां अ'ऊं ते मिकी इक ओह् पसंद आए दा बड़ा डाइनिंग टेबल ऐ ते ओह् जनाब ओह् मैं लैना ऐ ते ओह् किन्ने क किन्ना क बनी जाह्ग सर हां जी अच्छा सौ साल तक टिकग

हां जी घर दूर न सर मेरे ग्रांऽ बिच न बड़े ते कोई नी आं

हां जी एह् औना ऐ थुआड़े कोल ते कोई किन्ना क कोई चार चार सौ बन दा जेह्दे कन्नै बेही सकै इयां कुर्सियां लग्गी जान हां हां बड़ा बड्डा चाहिदा सौ डेढ सौ हां ओहदे आस्तै चाहिदा ते तां करी महा पुच्छना ऐ

नेईं चाहिदा जनाब ओह् चाहिदा कोई नमां डजैन होना चाहिदा शैल फैंसी बधिया हां जी ओह् कोई लक्कड़ी ने चाहिदी शैल मजबूती मजबूतदार लक्कड़ी होना चाहिदी

अच्छा अच्छा कोई नी जनाब केई बारी होई जंदा ओह् लक्कड़ी इयां लाई दी होंदी ते ओह् पेंट शेंट करियै दे ओह् बड़ा मतलब स्हेई तरीके नै त्यार कीती होंदा ते केई बारी धोखा लग्गी जंदा जनाब हां जी हां जी अच्छा ठीक ऐ जनाब ते तुस जिसलै मैं घर ओह् लैना ते फ्ही तुसें ओ तुस कोई अपनी गड्डी शड्डी भेजदे जां कि'यां करी ओह् पजाना फ्ही घर हां जी ठीक ऐ हां जी हां जी ठीक ऐ ब तुसें गै करना जी थोड़ा मता कन्सेशन होना चाहिदा ओह्दे च थोड़ा कोई ज्यादा ही निं पौने हां जी चलो ठीक ऐ जनाब ते फ्ही लागा चक्कर कोई नी जनाब शुक्रिया थुआड़ा बड़ा बड़ा धन्नबाद ऐ सर